अगर अहाँ तनावमे छी तऽ ओकरा दूर करैके लेल बहुत नीक साधन छै खेल कोनो भी खेल गाम घरमे अक्सर देखल जाइत छै जे कोनो खेल पाँच सात आदमी मिलेके खेलाइत छथि घरक झगड़ा झँझट हुए पाइक दिक्कत हुए ककरो कोनो टेंशन आओर दोसर तरहक होइ ओसभ आदमी एकठाम बैसि कऽ ताश खेलाइत छथि पचीसी खेलाइत छथि सतघड़िया खेलाइत छथि जे कोनो खेल खेलाइत छथि आ ओहिठाम सभ आपसमे दुख सुखके बटवारा सेहो करैत छथि तैँ तनावक मुक्तिके लेल ई खेल जे छै से बहुत नीक एगो आउटलेट प्रदान करैत छै आओर सिर्फ ग्रामीणे स्तरपर नहि ई ऊपरिओ स्तरपर एहिसँ ऊपर स्तरपर सेहो अगर अहाँ बहुत ज्यादा चिन्तित छी आओर दस मिनट मात्र कोनो खेल खेल लिअ तऽ अहाँकेँ अपने बुझाएत जे हमर तनाव बहुत हदतक दूर भऽ गेल